मेरा नांऽ सुमन ऐ ते में गांव संगवाल च रौह्ने आह्ली आं ते जेल्लै सवेरे अस रुट्टी बनाने आं ते डिनर करना लंच करना होंदा असें ते लंच बिच अस फुल्का बनाने सब्जी बनाने सब्जी जियां गोबी बना लेई बंदगोभी बना लेई सुक शिमला मर्च बना लेई आलू बनाई ले और बैंगन भट्ठे बनाई ले जियां अस भिंडी बनाई लेई भिंडी कन्नै असें फुल्का बनाई लेआ फुल्कें कन्नै असें जियां थोह्ड़े चा जियां दपैह्री दा लंच करना होंदा थोह्ड़ा चावल बनाई ले चावल कन्नै चौल बनाई ले चौल कन्नै अस दाल बनाई लैन्ने आं दाल कन्नै अस राजमां होइये जियां कदें राजमां बनाई ले कदें दाल बनाई लेई दाल निं बनाई ते मुंगी धोती दाल बनाई लेई मुंगी धोती दाल नेईं बनानी मुंगी धोती दाल नेईं करनी होऐ ते जियां असें राजमां बनाई ले राजमां नेईं बनाने चिट्टे चने बनाई ले चिट्टे चने इं'या पंजाबियें डिश ऐ जियां चने भठोरू ऐ भठोरू होइये चने होइये चने बनाये ते ओह्दे कन्नै असें ओह्दे कन्नै जिल्लै डिनर बनाने डिनर उप्पर कदे कदे अस राती चावल बनाने चावल कन्नै अस दाल बनाई लेई मांह् चने दी दाल बनाई लेई मूंगी धोती दाल बनाई लेई और हरी मूंगी बनाई लेई कदे कदे असै चिट्टे चने बनाई ले जां काले चने बनाई ले काले चने नेईं बनाये ते जियां असें काले चने बनाने आं काले चने काले चने बनाओ ते कन्नै राजमां बनाई ले राजमा कन्नै असें रौंगी बनाई लेई रौंगी कन्नै असें जियां रौंगी बनान्ने ते रौंगी कन्नै चावल चौल बनाई लैन्ने चौल कन्नै अस जियां राजमां कदें एह् चौल बनाइयै ते अस कन्नै फुल्का बी थोह्ड़ा बनाई लैन्ने जे फुल्का निं खाना होऐ ते पुड़ियां बनाई लेइयां पुड़ियां कड्ढी लेइयां पुड़ियें कन्नै असें जियां चने बनाई ले जियां के पंजाबी डिश ऐ साढ़े आम साढ़े घरा च सब बनदा सारे मतलब कि कल्चरे दी रुट्टी बनाई लैंदे सारे गै सिक्खी दी जाच सब आई जंदा बनाने ते कदे ओह् बनाई लैने जेह्ड़े बनाई लेई जियां पूड़ी ते चने बनाई ले चिट्टे चने होइये पुड़ियां बनाई लेइयां नेईं होये ते जियां कि असें डिनर बिच राइ दाल बनाई लेई दाल जियां चने दी दाल बनाई चने दी दाल कन्नै चौल बनाई ले चौल बनाये ते कन्नै फुल्का बी बनाई लैना फुल्के कन्नै असें फुल्का बनाया ते फुल्कै कन्नै असैं सुक्की सब्जी बनाई लेई जियां सुक्की सब्जी असैं आलू बनाई ले जां आलू शिमला मर्च बनाई लैन्ने कदे आलू आलू शिमला मर्च नेईं बनानी होऐ ते गोभी पत्ता गोभी बनाई लैने पत्ता गोभी नेईं बनानी होऐ ते बंदगोभी बनाई फुल्ल गोभी बनाई लेई फुल्ल गोभी बनानी ते शिमला मर्च आलू बनाई ले शिमला मर्च भिंडी बनाई लेई भिंडी नेईं ते टिंडियां बनाई लेइयां टिंडे नेईं लब्बन टिंडे नेईं टिंडे बनाने होन फुल्का टिंडा बनाई लेआ शाम्मीं फुल्के टिंडे कन्नै असें दाल चौल बनाई ले चौल कन्नै राजमां बनाई लैने राजमां कन्नै असें पनीर पनीर सारें भांति मतलव कि रुट्टी बनाई लैन्ने होन्ने अस ते कन्नै पनीर बनाई लेआ ते पनीर कन्नै असें जियां पनीर कन्नै असें पूड़ी बनाई लेई पूड़ी कन्नै चौल चौल जियां कि समझी सारे तरीफ करन की शैल लंच बनाया कुड़ी नै जियां मम्मी दित्ता रोट्टी पैह्ले बनाई ते रुट्टी मम्मी होरें गी दित्ती मम्मी नै खाद्धी मम्मी गी बड़ी अच्छी लग्गी मम्मी नै तारीफ कीती कि लंच स्हेई बनाया कुड़ी नै ते सवेरे उट्ठो ते सवेरे आह्ला जेह्ड़ा ब्रेकफास्ट बनाना होंदा ऐ ब्रेकफास्ट बनाओ ते ओह् पैह्ला भोग भगवान गी लाना होंदा ऐ जियां कि भगवान गी लाया ते भगवान गी लाइयै भोग ते चाह् बनानी ऐ ते चाह् बनाइयै ते भोग बनाई भोग बनाइयै ते भोग बनाइयै ते फिर असैं भगवान गी चढ़ाना ऐ भोग ते चाह् बनाई जियां चाह् दा भोग लाई लेआ जियां अस फुल्का बनाया ऐ फुल्के कन्नै सब्जी बनानी जियां कि सब्जी बनाई सुक्की सब्जी निं ना लैनी सुक्की सब्जी कन्नै केह् बनाना कि जियां बंद गोभी बनाई लेआ बंद गोभी कन्नै असें बनाइयै ते भगवान गी भोग लाना ते भोग लाइयै ते फिर ओह् भोग आह्ली रुट्टी असैं परतियै असैं अपने पतीले च रक्खी उन पाई ओड़नी पाइयै ते असैं भगवान मम्मी पापा गी दित्ती ते मम्मी पापा नै बड़ी तारीफ कीती मम्मी पापा नै तारिफ केह् करने कि उनें रुट्टी मेरी बड़ी पसंद लग्गी जिल्लै रुट्टी उनें खिलाई उनैं मेरी बड़ी उनैं बड़ी तारीफ कीती तारीफ करने कन्नै उनैं रुट्टी ते फ्ही डिनर फ्ही लंच आह्ली चढ़ी पौंदी जिल्लै लंच बनाना होंदा असैं जिल्लै लंच बनाना ते दपैह्रीं दपैह्रीं दी रुट्टी बनांदे ते दपैह्रीं दी रुट्टी बिच कदें अस चौल बनाई लैने आं चौल कन्नै असैं फुल्के बनाई ले फुल्कें कन्नै दाल बनाई लैनी दाल बनाई ते फिर वी मम्मी पापा गी गै खलानी मम्मी पापा नै बड़ी तारीफ करनी कि अच्छी रुट्टी बनाई ऐ शैल रुट्टी बनाई ऐ बड़ी पसंद कीती ऐ उनै जिल्लै एह् करने आं ते फिर उनेंगी अस डिनर आह्ली रुट्टी खलान्ने आं फिर डिनर चढ़ी पौंदा शाम्मीं दी रुट्टियै दी त्यारी करन लग्गन पौन्ने जिल्लै शाम्मी आह्ली रुट्टी दी त्यारी करने आं ते फिर अस राजमां चावल बनाई ले ते राजमां चावल कन्नै अस थोह्ड़े बिच फुल्का बी बनाई लैने ते फुल्के बनाने कन्नै किश दो चीजां पसंद करदे साढ़े घर आह्ले ते अस ओह् बनाइयै उनेंगी खलान्ने आं आं ते ओह् जेल्लै उनें राजमां चौल बनाने राजमां चौल बनाइयै फुल्का बनाने फुल्का बनाइयै ते फिर उनेगी खलाओ मम्मी पापा बड़ा पसंद करदे कि बड़ी अच्छी रुट्टी बनाई ऐ तुसें ते जेल्लै बच्चे आंदे बच्चे खंदे बच्चे बी बड़ी प्रशंसा करदे कि बड़ी शैल रुट्टी बनी ऐ ते इनें ई बड़ी पसंद ऐ मम्मी पापा गी रुट्टी और जिल्लै डिनर बिच चौल बनाई लैने थोह्ड़े बिच बिच मां चने दी दाल बनाई लेई कदें कदे पनीर बनाई लेआ कदें फुल्का बनाई लेआ कदें बड़ा पसंद करदे कि ठीक ऐ भई रुट्टी शैल बनाई ऐ शैल खलाई ऐ ते एह् ऐ भई जर्नली साढ़े जेह्ड़े घरा दे जर्नली अस रुट्टी बनान्ने आं एह् आम दाल चौल गै चलदे साढ़े ग्राएं बिच रुट्टी आम दाल चौल चलदे साढ़े ग्राएं बिच ते इयो गै रुट्टी बनाने होन्ने जिल्लै रुट्टी बनदी ते आम साढ़े कल्चर गै इयो ऐ के ग्रां दे लोक खंदे जैदा दाल चौल मांह् चने दी दाल होई गेई राज मांहें दी होई मुंगी धोती दी दाल होई राजमां होइये इयो पसंद करदे साढ़े घरा दे ग्राईं बंदे ते उनेंगी बड़ी पसंद ऐ एह् कि जि'यां एह् रुट्टी खाई लेई बस राजमां चौल पनीर होई गेआ जियां एह् बनान्ने अस धन्यवाद